साढ़े एरिया च जेह्ड़ा ऐ जैदातर रौहंदे डोगरे डोगरे रौहंदे ते ते रुट्टी बी जैदातर डोगरा जेह्ड़ा डोगरे खंदे उऐ होंदा डोगरें दा बड़ा मनपसंद इक दाल ऐ ओह् ऐ राजमां राजमां चोल तुस कुसै बी डोगरे गी देई ओड़ो ते ओह् बड़ा खुश होई होइयै खाई ओड़दा ते राजमां चोलें कन्नै उनें गी अगर देई ओड़ो तुस देसी घिओ ते चटनी अनारदाने दी अनारदाने दी चटनी ते कन्नै कोई सलाद सलूद देई ओड़ो ते ओह् इक डोगरे दा पूरा टिड्ढ भरने ई बड़ी इं'या ठीक होई जंदा और बी डोगरें च बड़ी सारियां चीजां न जेह्ड़े डोगरे खंदे न जियां खमीरे होई गे ते खमीरे कन्नै इत्थें जैदा आलु चलदे आलु खमीरा कोई सुक्की सब्जी होई आलु गोभी नेईं ते जादा जेह्ड़ियां देसी धामें जेह्ड़ी रुट्टी बनदी ओह् न ओह् चौल बनदे सादे चोल सिंपल ते राजमां बनी जंदे चने दी दाल पीली ओह् बनी जंदी ओह् इत्थें बड़ी ओह् ऐ कि सादी सिंपल बनदी बिच सौंफ पाइयै ते कन्नै बनी जंदा अम्बल अम्बल हून तुसेंगी पता निं होना कि अम्बल केह् होंदा अम्बल होंदा कंडौली कंडौली होंदी ना जेह्ड़ी ओह्दा खट्टा मिट्ठा इं'या अम्बल बनाई ओड़दे खट्टा मिट्ठा ओह् दाली कन्नै खानी बड़ा सोआद होंदा ओह् चाहे तुस खमीरे कन्नै खाओ चाहे तुस चौलें कन्नै खाओ ओह् बड़ी सोआद होंदा ते और बी तुसें गी ऐ और बी ऐ के अम्बल तुसेंगी अ'ऊं सनाना चाह्नीं कि कियां बनदा इक कंडौली लाओ उस्सी धोई लाओ ते उस्सी छिल्लियै ओह्दे पीस करी लाओ ते फ्ही इक कढ़ाई च तेल गरम करो ओह्दे च तुस मेथरे पाओ उप्परा लून मर्च जेह्ड़ा पाना ओह् पाओ ते इम्बली दा खट्टा पाओ उस्सी भुन्नो बिच तुस अगर थोह्ड़ा मिट्ठा पाना चाहंदे थोह्ड़े गुड़ै दी ढिल्ली पाई ओड़ो ते ओह्दे उप्परा तुस ओह्दे जेह्ड़े कंडौली दे पीस न ओह् पाऊड़ो उनेंगी थोह्ड़ा भुन्नो बिच थोह्ड़ा पानी पाओ ते उस्सी गड़कन देओ जैलूं तोड़ी ओह् इ'यां गाड़ा नेआ होइया ते कन्नै पीस ओह्दे गली निं जान ते ओह् खट्टा मिट्ठा अम्बल इन्ना सोआद लगदा और वी बथ्हेरियां चीजां न इत्थे जेह्ड़े डोगरे खंदे इक डोगरे दे ओह् बड़े मनपसंद न घ्यूर कोई ब्याह् होऐ कोई कार्ज होऐ कोई कुश किश बी शुभ कम्म करना होऐ जां कोई बी कोई शुभ कम्म होऐ घरे च ते ओह् होंदा ओह् चलदा ओह् होंदे घ्यूर घ्यूर होंदे मिट्ठे तुस मैदा ले लाओ ओह्दे च लून पाओ थोह्ड़ी जवैन पाओ थोह्ड़ा जीरा पाओ ते उस्सी पानी पाइयै थोह्ड़ा घोली लाओ ते ओह्दी तेल लैना तुसें तवे पर इं'या शैल कि ओह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा निं शैल तेल होऐ ते बिच हत्थें कन्नै थोह्ड़ा इं'या बुंदा बुंदा पाई लाओ ते ओह् पूरे तवे उप्पर इं'या जाली जाली किस्में दी बननी उस स्हाबे दी बनाओ ते ओह् बनिये घ्यूर ओह् करारे करांदे केईं लोक उस्सी दं'ऊ पास्से दा पकाइयै करारे करारे बी खंदे ते केईं लोक केईं इक पास्से दा करारा ते दूऐ पास्से दा पक्के दा नेईं ओह्बी शैल लगदा ते उस्सी लोक ब्याहें कारजें च ते उस्सी देहीं कन्नै खलांदे न हां वा उस्सी जां थोआड़ा मन ऐ जां तुस उस्सी देहीं कन्नै खाओ ते जां तुस उनें खंड खंडू कन्नै खाओ जियां थोआढ़ा मन और और केह् बनदा साढ़े इत्थें डोगरें ई और सरीढ़ी दा साग सरीढ़ी साग ते बड़े मश्हूर न साग ते बड़े गै मशहूर न इत्थे तुस टोड्डा साग खाई लाओ ओह् इत्थे मतलव जम्मू कश्मीर च जम्मू च साढ़े डोगरे जेह्ड़े ग्रांऽ न उत्थें टोड्डा ते बड़ा चलदा टोड्डा ते साग टोड्डा मक्कें दा टोड्डा मक्कें दे आटे दा टोड्डा बनदा ते साग बनाई लाओ तुस ते बिच पाओ देसी घिओ ओह् सोआद जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ ते कन्नै देहीं होऐ कोल्ली इक ओह् खाने गी सोआद गै आई जंदा ते मेरी दादी ही ते दादी हियां ओह् बनांदियां हां खट्टी मिट्ठी भिंड्डियां सुक्कियां मतलब जेल्ले जैलूं भिंड्डियें दा मौसम होंदा ते ओह् भिंड्डियां कट्टियै सकाई लैनियां फ्ही जैलूं इंदा मौसम खतम होना ते ओह् उनें तरी आह्लियां बनानियां खट्टी मिट्ठियां ओह् तुसेंगी केह् सनांऽ मड़ो इन्नियां सोआद होंदियां ते ओह्बी खंदे टोड्डे कन्नै बड़ा गै सोआद औंदा बड़ा गै सोआद औंदा हून बी अंऊ जैलूं बी ग्रांऽ जांऽ ते इक दऊं टोड्डा जैलूं तोड़ी नेईं खां करारा चुल्ली दा तैलूं तोड़ी मजा औंदा गै निं ऐ